हेलो हाँ हाँ बऽ बतैऔ इलेक्शन आरके बारेमे

अच्छा प्रत्याशीके वोट देबै जे अऽ अपन छेत्रके जे छै से विकास कऽ सकै एकरा अच्छासँ वोट देबै जे अभी तऽ बहुत आदमी सभ पैसा लऽ कऽ वोट दैत रहै हय तैँ सभ पर स्पेशल

हाँ से सभ वोट आने वोट पैसा लऽ कऽ वोट नहि दय छै तेइस मे ई कहै हय अच्छा प्रत्याशी चुनबै अच्छा से वोट नहि दयके छै बिलकुल भी पैसा पर अपना मन से अपना जे अच्छा लगे तकरा वोट दिऔ ताकि अपन देशके विकास भऽ सकै अपन छेत्रके विकास भऽ सकै ओकरा ओहन आदमीके वोट दय वोट वोट दयके यऽ अहाँके ताकि हँ हमर देशके छेत्रके सभकेँ विकास भऽ सकै एहन आदमीके बिलकुल वोट नहि देबै जे सभ पाँ सौ रुपया लऽ कऽ वोट खरीदै हय तेहेन आदमी कऽ बिलकुल नहि ओ सभ किछु काम नहि करत हाँ घूससँ बिलकुल भी वोट नहि दयके हय हाँ बिलकुल भी नहि अपन जे अच्छा से इलेक्शनमे ध्यान दिऔ आओर खास कऽ देखिऔ जे कोइ अथी नहि करै बहुत आदमी जे होइत छै से अथी जे वोकस वोट गिरबै हय से सभ नहि गिरबऽके चाही हाँ वोकस वोट जे गिरै छै से नहि गिरबैके चाही अच्छा से वोट दे लोग अपन अपना पहचान पत्र लऽ के जाइ अपना अथी पर बहुत लोक वोकस वोट गिरै दय हय जइसे बहुत ही पार्टीके नुकसान होइ हय बहुत ही जादा इलेक्शनमे जे बहुत दिक्कत होइत छै से लोकके जे अथी बहुत आदमी की करलक पैसा लऽ गिराय देलक ओ आदमी बहुत सारा वोट एकै आदमीके डाल देलक गलती करलक वोकस वोट से सभ नहि होइके चाही इलेक्शन टाइममे ई सभ बातके ध्यान रखैके चाही खास कऽ अऽ अहाँ पैसा लऽ कऽ खास कऽ वोट नहि दयके चाही जे हाँ पहिले देख लयके चाही कि हाँ ओ अच्छा नेता छै कि नहि छै हाँ अच्छा नेता छै कि नहि छै से सभ देख लयके चाही ने हाँ हमेशा पढ़ल लिखल अच्छा नेता चुनैत छै किछु किछु लोग पढ़ल लिखल होइ हय तऽ लेकिन ओ पैसा छापैके फिराकमे हमेशा रहैत छै ओहन लोक से सतर्क बना कऽ रखैके चाही जहाँ पैसा नहि छै उहाँ ध्यान से केहन छै केहन नहि छै ने एकदम अच्छा आदमीके वोट दयके चाही कि आदमी ठीक छै कि नहि छै अगर ओ आदमी अच्छा छै तऽ वोट दयके चाही पढ़ल लिखल हय कि हय देशके विकास करतै भारत अपन छेत्र कऽ कि नहि करतै ओहन आदमीके इलेक्शन नहि फिलहालमे अपन वोट दयके चाही अच्छा आदमीके वोट दयके चाही जे हाँ सुलझल हो बात समझ सके हमर परेशानी दूर कऽ सकै ओहन आदमीके ठीक छनि हम फोन रखैत छी हाँ ठीक छै फोन रखैत छी